ओइ र' र' र' र' र' र' र' र' र' बोरो हेल्मेटा बोरो हेल्मेटा बोरो हेल्मेटा आर लाइसेन्सा लाइसेन्सा बोरो लाइसेन्स दंना गैया लाइसेन्स लाइसेन्स गैया गैया हेल्मेटथ' हममोन मिन्थिखायाखै नों दानि रुला मा नोंसोरखौ हगारबा हनै जुदायाबो हगार जानो लुबैयो मिन्थिबा दाय जायो नोंसोरबो थाल लाखानांगौब्रा दा हेल्मेट हमाबा सालाइनो मोना फाइनथ' लायोलै फाइन एक हाजार होदो फाइन होनानै सिगनेसार होनानै थांदो नोंसोर मानोथो हेल्मेट हमाब्रा हेल्मेट हमनांगौ रुलखौ मिनथिखानानै आर नोंना लाइसेन्सबो गैबावा लाइसेन्स गैयालासेनो गारि सालायबावबाय नों हेल्मेटखौथ' लाफा नोंसोरखौ नोंसोरखौ हगारबाथाय जुदाफ्राबो मिनथिबा दाय जायोना मा खालामनांगौ आं दाना फैसा गैया दा

बिदिथ' जायालै रुलानो एक हाजार फाइनखा र' होनबा बै सायेदाव फैलाय ओरै फै ओरै फै सायेदाव ओरै सायेदाव फै बे खनसेखौ सान्स होनसै आं नोंनो एबार खनसे हमजा बावोबा खुनु सान्स गैला स्टुदेन्टखाइ स्टुदेन्टखाइ अननानै हगारसिगोन आं नोंखौ आरो थांनानै आरो माबा थाल लानानै सालायबानो जाबाय उनाव लाइसेनस हेल्मेट लाफाजोब दे होनबा थांदो मोजाङै